हेलो हाँ आप नमस्ते हाँ बोलिए आप कपड़े की दुकाना थी हम तो कढ़ाई बुनाई करते हैं हाथ से सारी चीज़ें बनाते हैं कपड़े ख़रीद कर

हम तो इसी इसी से मार्किट से ले लेते हैं लेकिन बहुत महँगा देते हैं आप कहाँ से करती हैं आप तो कापड़ा बेचने के लिए लाती होंगी ना फिर दुकान से लाती हो वहाँ कम ही में मिलता होगा नज़दीक कहाँ नहीं आप कहाँ से लेती हैं वैसे हमें भी कपड़े चाहिए हमें भी दिलवा दीजिए क्योंकि चार पैसा भी मिले हम अब मेहनत से काम करते हैं कढ़ाई बुनाई हाथ से करते हैं और जहाँ से लाती हूँ वहाँ अच्छा कपड़ा भी देते होंगे तो व्यवहार भी बनाया होगा आप पहले से लाती हैं हम इधर ही से ख़रीदते हैं इधर कपड़ा महँगा देते हैं चलिए ठीक है आईंदा से आप जाइएगा तो हमें भी कपड़े लेने हैं वहाँ पर क्योंकि हमें भी कढ़ाई बुनाई करना रहता है तो हमें भी दिलवा दीजिएगा क्योंकि आप को वहाँ पता ही होगा आप तो पहले से जाती जानती होंगी ठीक ठीक है और आप कढ़ाई में रुमाल बनाते हैं और सूट में कुर्ती में डिज़ाइनें बनाते हैं हाथ से उस में और धागे से यह सब की ज़रूरतें पड़ती ही हैं इन सब चीज़ों से हाथ की कढ़ाई करते हैं कपड़े में यह सब बनाते हैं हाथ से जैसे कढ़ाई बुनाई करते हैं यहाँ पर हाथ से सिखाया जाए हो जो सरकारी कारी सी के जिस दिन आप चलें उस दिन हमें भी लेना है और ओर सिलिंग कपड़े लाएँगे वहाँ अच्छा ख़ासा मिलेगा और बड़ी बड़ी दुकानें हैं अच्छी कम्पिनी आती हैं वहाँ अच्छा कपड़ा टिकाऊ भी मिलेगा और कलर मेरे रंगों में कलरों में अच्छी सी अच्छे सारे कपड़े मिलेंगे जी हाँ जिस से कढ़ाई बुनाई में यह सब रहता है कि हाथ से हाथ से भी हाँ हाँ उस पर कढ़ाई डाई बुनाई करते हैं यह सब करते हैं उस पर हाथ से उस में कुर्ती में रुमाल में बहुत सारी चीज़ें जो हाथ से डिजाईनें बनानी पड़ती हैं